ہمارے خیال میں دنیا میں انقلاب لانے کی صلاحیت تکنیکی ترقی اختراعات یہ جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر طالب علموں کے اندر ہوتی ہے طالب علم جو شروع سے ہی محنت کش ہوتا ہے محنت میں زیادہ لگا رہتا ہے جد و جہد کرتا ہے آج کل کے جیسے غریب طبقے کے بھی طالب علم ہوتے ہیں جن کے گھر میں زیادہ سہولیات فراہم نہیں ہوتی ہے اتنا علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ شروع سے ہی محنت کش ہوتا ہے محنت میں لگا رہتا ہے وہ محنت کے ساتھ ساتھ جد و جہد کرتا ہے اپنا گھر چھوڑتا ہے گھر چھوڑ کر کے دوسرے اسکول میں دوسرے کالج میں جاکے نام لکھاتا ہے وہاں محنت کرتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہے اس میں صلاحیت انقلاب لانے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہوتی ہے وہ شروع سے ہی جوجھارو رہتا ہے اس کا دل دماغ سب کچھ مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک وہ سپریم مانتا ہے لیڈر ٹائپ کا ماننے لگتا ہے کہ سارے جو عوام جو ہے جو پوری عوام ہے وہ اسی کی اتباع کرے اور تکنیکی ترقی بھی اسی کے ذریعہ ہی سے ہوتی ہے نئی نئی چیزیں اگر وہ زیادہ نالج کی نالج والی چیز پڑھتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے اس کا تو اسی سے وہ نئی نئی چیزیں ترقی کرتا ہے ترقی میں لاتا ہے اور اختراعات نئی نئی چیزون کو ایجاد کرتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ جو ہے وہ طالب علم ہی ایک ایسا واحد شخص ہے جو انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتا ہے